मैंने अपने स्कूल में कई प्रकार के पेंटिंग सीखी जैसेकि मैं पहले से ही पेंटिंग कर रहा हूँ तो मुझे काफी समय से पेंटिंग कर रहा हूँ और मेरी मैं शुरुआत मानता हूँ कि जो स्कूल से ही मैंने पेंटिंग सीखी है स्कूल में कई जगहों पर मैंने पेंटिंग बनाई मैंने कई जगहों पर अनेक अनेक प्रोग्रामों में भाग लिया कई जगहों पर मैंने अपने बहुत बढ़ियाँ प्रदर्शन रहा तो मुझे वहाँ से ईनाम भी मिली हैं कई प्रकार की पेंटिंग के बारे में मेरे अनुभव की बात करें तो मैंने एक बार की बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें भरत अपने एक शेर के मुँह पर हाथ डाल कर के खड़े हैं जोकि एक बहुत बड़ा लोगों है हमारे क्षेत्र का तो उसका मैंने पेंटिंग बनाई थी वो अनुभव मेरे ज़िंदगी का सबसे श्रेष्ठ अनुभव में से एक माना जाता है क्योंकि मैंने वहीं से शुरुआत में मानता हूँ कि मैंने प्रथम बार जब किसी कॉम्पिटीशन में भाग लिया था और मैंने अपने जीवन में पहली बार कोई ईनाम मिला था मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था डिस्ट्रिक्ट लेवेल पे तो पेंटिंग मेरे लिए आज भी महत्वपूर्ण है वो पेंटिंग आज भी मेरे पास रखी हुई है जिसकी एक कॉपी मेरे पास आज भी है मैं बहुत ही अच्छी लगती है हमें सीखने को देती है वह पेंटिंग जो है शौर्य का प्रतीक है वो हमारे जीवन को एक ऊर्जा से भर देती है तो पेंटिंग बहुत ही अच्छी है और स्कूल के पेंटिंग की मैं बात करूँ तो मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है मुझे पेंटिंग करना ऐसे ही पसंद था तो मुझे कार्य करने में एक अलग ही भावना होती है मेरे काम करने के प्रति मुझे पेंटिंग करते समय बहुत ही अच्छा लगता है मैं काम करने में मैं उसमें भूल जाता हूँ मेरे आसपास की चीज़ें क्या चल रही है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे